असें इक बारी गे हे ते लाई लैओ के प्हाड़ी उप्पर ओह् बी इयां लाई लैओ माउंट ऐवरैस्ट आंह्गर ही साढ़े आस्तै बड़ी बड्डी चैलेंज़ आह्ली गल्ल ही पर अस चली गे उत्थें असें दो दिन दोस्त ऐ हे असें टैंट शैट लेदा हा अपने कन्नै रुट्टी दा खाना शाना बी कन्नै गै लेदा हा उत्थें स्टोव बगैरा बी लेते दे चढ़ी गे असें प्हाड़ उत्थै इक दिन सानूं उस प्हाड़ चढ़दे लाया बड़ी टफ प्हाड़ हा ओह् चढ़ने बड़ा साढ़े बास्तै बड़ी अस तिन चार जनें हे गप्पां मारदे मारदे चढ़ी गे सानूं उत्थें जाइयै बड़ा सकून मिलेआ ते एह् साढ़े बास्तै बड़ी बड्डी गल्ल ऐ